हेलौ ओम मा खालामदों ए जानोलै बेखौनोथ' अखाबो माथो हनै बारा हाया माथो अखायाबो ओम ओम ओम औ औ औ सानदुंआथ' एबारथ' आयौ गरमानो थानो हाया माथो बाहेरायाव ओंखारनो हाया माथो नों नोंलाय मा गायनो सानदों जेनेबा रन्जित गायनोसै ओमफ्राय फुलफाख्रि इसे गायनोसै ओमफ्राय माइब्रा जोसा इसे इसे गायजोबनोसै आरो ना नोंथाङा मा होनो ओ ओमफ्राय माब्लानिफ्राय फोनो खोथियायालाय खोथियाखौ माब्ला फोनो औ ओम अखा अखाबो गैयाना अखाबो गैयाना ओम ओम ओम ओम ओम हायाबो बोरिसो नालाय दैआनो थाया नालाय जारलालै अखाखौ नेबावनोसै र' अखाखौ नेनो दसे ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा दै थाबासो फोनो मोनगोन नालाय ओम ओम ओम ओम ओम औ

ओम आं बिदिनो दंलाबायो बिखौनो सोंहरदोंमोन आरो जेनेबा माइ ओं दे होमबा